भोरे उठय छियै सुतिकऽ टहलय बुलय लए जाइ छियै बाध वन हवा लागय छै हवा बिहारि शरीर स्वस्थ रहय छै नहि बुललासँ लेटसँ उठनेसँ ओहोमे दिक्कत छै नहि उठय छै तऽ शरीर सुस्त रहय छै आओर भोर कए बुलय लगय छै घुमय फिरय छै बाहरके हवा लागय छै तऽ शरीर हल्का रहय छै बढ़िआँ रहय छै आओरो नस्ता पानि टाइमसँ खाना चाही भोजन टाइमसँ होना चाही ओहीमे शरीर स्वस्थ रहय छै ओना तऽ की कहय छै लेट फेट खाइ छै तऽ उएह शरीर पर हानि करय छै ओइ खातिर जे छै बाधसँ सुबहमे नस्ता पानि होइ छै बाध वनसँ काम रोजगार अपन करय छै शरीर फ्रेश रहय छै काम धाम तऽ करैये पड़य छै लेकिन की करतय शरीरके देखते हुए चलय पड़य छै स्वस्थ रहय छै भोरका हवा बहुत बढ़िआँ चीज छियै भोरका हवा लागय छै शरीरमे मोन बहुत हौला रहय छै आओर जे इंसान आठ बजे तक सुतय छै ओकरा की हौला रहतय ओ तऽ बस ओइमे अस्वस्थ रहय छै सुस्त रहय छै आछे लेकिन आदमीके उठना चाही टाइमसँ टाइमसँ घूमऽ फिरऽ आओर सवेरे उठऽ चारिये बजे मालो जालके ओकरा लगा दहऽ बाधोवन चलि जा घुमयलए बहुत ठीक रहय छै आओर जे छै शरीर खातिर करना चाही सबकिछु जाहिसँ कि शरीर स्वस्थ रहय पास रहय अगर शरीर स्वस्थ नहि रहतय तऽ दिक्कत भए जेतय ने शरीर स्वस्थ छै तऽ सबकिछु सही छै जे शरीर गड़बड़ा जाइ छै तऽ दिक्कत भए जाइ छै ओइ खातिर जे छै शरीरके स्वस्थ रखय खातिर कामो धन्धा जरूरी छै जे काम रोजगार करयवला छै ओकरा काम करना चाही भोरके घुमना फिरना चाही घुमय फिरनेसँ ठीक रहय छै शरीर भोरका हवा बहुत बड़का चीज छियै भोरका हवा उबियायल लागय छै शरीर मन हौला रहय छै साथी जे छै उ जे सबकुछ करना चाही नहि करतय तऽ दिक्कत भए जेतय आदमीके शरीरमे हानि करय छै साथे उठिके भोरके उठनाइ बहुत जरूरी छै टटका हवा लियए बहुत बढ़ियाँ चीज छियै फ्रेश शरीर होइ छै स्वस्थ रहय छै आराम भरि दिन लोक काम रोजगार करबे करय छै काम रोजगार करनेसे ठीके रहै छै शीतल वएह बाधवोन गेलय घुमय लए गर्मीसँ बहुत परेशानी होइ छै अथी जे छै शरीरके जे छै शरीर अपेक्षाकृत सबकिछु करय पड़य छै सबसँ गप करैत बालो बच्चाके उठही सवेरे सवेरे उठ वही मिजाज फ्रेश होतौ बुद्धि होतौ बढ़ियाँ पढ़ाइ लिखाइमे मोन लागतौ नहि तऽ भकुआयल लगबे की करबही पढ़ने लिखने सँ बढ़िआँ हेतौ पढ़बही लिखबही तऽ ठीक रहतौ कतहु जेबही तऽ ठकेबही भी नहि पढ़ल लिखल रहबही तबे ने देखबही तऽ फल्लाँ जगह अलिययै फल्लाँ चीज लेलियै सबकिछु तऽ अपन लिखले रहय छै हर जगह नहि पढ़ल रहबही तब पुछबही लोकके जाकऽ तब पुछनेसँ किछु नहि हेतौ अपना बुद्धि ज्ञान रहतहु जऽरमे तऽ ठीक रहतौ अइ खातिर तऽ भोरमे सवेरे उठिहए अपन लैट्रिन बाथरूम गेलय मुँह हाथ धोलकय फ्रेश भेलै पढ़लकय नस्ता पानि कयलकै ठीक रहतय